ہمارے گاؤں میں سب بہت زیادہ ہی اوپو کا موبائل یوج کرتے ہیں بیوو کا کرتے ہیں ریئلمی کا کرتے ہیں اور بھی ہے جو موبائل جو جس سے جی اچھا لگتا ہے وہی کرتے ہیں یوج پر ہم بھی اوپو کا ہی یوج کرتے ہیں کیونکہ اچھا لگتا ہے موبائل چلانے میں اس کا کیمرہ اچھا ہوتا ہے اور بیوو کا بھی کیمرہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا ریم اچھا ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے موائل تو اچھا لگتا ہے چلانے میں ہم کو اوپو کا ہی کیونکہ ہم کو بہت زیادہ ہی اس کا کیمرہ پسند ہے اس کا لک پسند ہے اور بہت زیادہ ہی پتلے ہوتے ہیں یہی سب ہم کو بہت اچھا لگتا ہے اوپو میں اور ریئلمی بھی بہت اچھے لگتے ہیں ریئلمی سیٹ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ ریئلمی میں بھی کیمرہ بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ موبائل بھی بہت اچھے ہوتے ہیں تو بیوو بھی بہت اچھے ہوتے ہے کیونکہ بیوو کا کیمرہ بہت اچھا ہوتا ہے دور دور کی چیزوں کو پاس لے آ